मानसिनि जिउआव गेलेनाया गोबां रोखोमनि पजिटिभ गोहोम खोख्लैनो हायो जेब्ला जोङो गेलेनायखौ हेभिट खालामना लायो अब्ला जोंनि देहायाव ब्लाद सारकुलेसनफ्रा मोजाङैनो थागोन आरो मायन्टआ रिप्रेसिं जागोन जेब्ला जोङो माबा मोनसे एकटिभिटी खालामनानै बिजि थायोब्ला जोंनि देहायाव नेगेटिभ साननाया गोहोम खोख्लैनो हाया बेनि थाखायनो गेलेनाय आखुखौ एदप्ट खालामनाया मोनसे मोजां बाथ्रा आरो आङो गोदो उन्दैनिफ्राय कम्पेरिजन खालामनो सानोब्ला आं गोदो उन्दैआव बांसिन एकटिभमोन गेलेनायाबो गोबांसिनआनोमोन जायनि थाखाय आङो दानि थानायजों कम्पेरिजन खालामब्ला आं गोदो हेलदिसिनमोन खिन्थु दान दानि दिनाव आङो आगोलनि बायदि हेलदि पिल खालामा गावखौनो गाव आङो दायो थेउबो एदप्ट खालामबाय माखासे गेलेनाय फोरखौ जेरै आङो बेदमिनटन गेलेनानै मोजां मोनो आरो फुंआव खारनानैबो मोजां मोनो जाय देहानि थाखाय मोजां